पहिरियों जे ज़माने में मिक्सर हैंडी या त पोइ एसे कुझ बि न हूंदा पहिरियों ज़माने में खमणी कंदा हुआसीं टमाटे बि अगरि ग्रेवी ठाहिणी हूंदी त अगरि चटनी ठाहिणी हूंदी त सभु ठहणु अने उहे सभु हिन में विझी करे थूम उहे सभु हर शइ कुटणी पवंदी हुई हाणे त सब ॾाढो ई सुठो थी वियो आहे की जल्दी हैंड मिक्सर लॻाए छ्ॾूं त थी वेंदो जूसर बि पहिरियों हथ सां कढिणो पवंदो हुओ सभु रस रह में विझी करे ऐं हाणे त सभु बसि हैंड मिक्सर लॻायो हुन में विझी छॾियो त जल्दी सां थी वेंदो आहे अगरि मिक्सी में बि चटनी कुटणी हुजे या त पहिरियों धाणा सभु जीरो इहे सभु पाण हथ सां कुटंदा हुआसीं हुन में ऐं हाणे त सभु जल्दी सां मिक्सर में थी वेंदो आहे